कांसावले मुर्डी वेलसांव पाली बेल्लें कुवेली आनी मागीर बिरला बिरला टायटना मागीर वेर्णा वेर्ना मडगांव लोटले केळेशी फोंडा म्हापसा मागीर काणकोण कुंकळी फातरपा फातरपा काणकोण बे बेतलां मागीर बेतके माशेल वाळपय पाड्ड्यां मागीर पणजे पणजे बिचोले सांवड्डे खोटाले सांगें साकोडा मोलें मोलें माकडये उजगांव मागीर वेळगें पाळी वेळगें पाळी आनी मागीर बिचोले वाळपय ओल्ड गोवा पर्वरी माजोड्डा बाणावले कोलवा उतोड्डा बोगमाळो बोगमाळो सड्यार मागीर बोगदा निवाडे कुठाळ्ळे सांकवाळे केळशी